नवज़ात शिशु का बहुत ज़्यादा केयर करना चाहिए अपने माता पिता उनको केयर करना चाहिए नवज़ात शिशु का भरण पोषण बहुत अच्छे से करना चाहिए उनको अच्छे से तेल मालिश से नहलाना चाहिए और अच्छे से उनका ध्यान रखना चाहिए उनकी आँखों में साबुन न जा सके उनके ऊपर पूरा केयर करना चाहिए उनको अच्छे से सुलाना चाहिए नवज़ात शिशु का अच्छे से केयर करना चाहिए आज कल का समय होता ऐसा है कि उनका अच्छे से ध्यान नहीं हो पाता है उनका अच्छे से केयर नहीं कर पाते हैं लोग लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे जानने में मेरे एक चाचा का लड़का था जोकि वह बहुत ज़्यादा छोटा था उसको दवा दवा दिलाने में दवा खिलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी उनके मम्मी पापा को इसीलिए उनको अच्छे से केयर करना चाहिए वह बीमार न पड़े सबसे ज़्यादा दिक्कत तो तब होती है ठण्डी के मौसम में उनलोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत ठण्डी के मौसम में इसलिए होती है क्योंकि उनको ठण्ड से बचाना उसमें जुक़ाम लग जाना पानी हमेशा गर्म करके पिलाना और फिर माताओं को अपने बच्चों को कम से कम छह महीने तक अपने स्तन का दूध पिलाना चाहिए यह साइन्स का नॉर्मल सर्वे है इसके हिसाब से बच्चे ज़्यादा हृष्ट पुष्ट और एवं स्वस्थ होते हैं उनको गाय का दूध पिलाना चाहिए जिससे उनका दिमाग तेज होता है और उनका अच्छी जगह बीमार पड़ने पर उनका अच्छी जगह इलाज़ करवाएँ और अच्छी जगह इलाज़ करवाएँ फिर उसके बाद मेरे एक चाचा का लड़का था मेरे एक चाचा का लड़का था उसका पैदाइशी थोड़ा सा कमज़ोर था लेकिन उसका इलाज़ करवाने पर डॉक्टर बहुत ज़्यादा पैसा लिए हैं बहुत ज़्यादा दिक्कतें आईं माता और पिता को कमज़ोर हार्ट से कमज़ोर था वह लड़का लेकिन फिर भी उन लोग केयर किए उनका अच्छे से इलाज़ करवाए इसमें छोटे छोटे डॉक्टरों डॉक्टर छोटे छोटे बच्चों के डॉक्टर भी बहुत मतलब पैसा लूटते हैं लेकिन ऐसा नहीं उनलोगों को रहना चाहिए उनलोगों को पैसा हिसाब से लेना चाहिए छोटे छोटे बच्चों का होम्योपैथी दवाई का इस्तेमाल करें छोटे बच्चों पर उनको ज़्यादा हार्ड दवाई न खिलाएँ और खाँसी जुक़ाम सीरप होने पर उनको गर्म पानी करके उनको पिलाएँ अच्छे से केयर करें कपड़ा उपड़ा पहनाएँ वह खेलने बाहर कूदने धूप में न निकल पाए उसपर ध्यान देना चाहिए मम्मियों को स्पेशल और इस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत तो तब आती है उनलोगों को मच्छर मक्खी गर्मी के सीज़न में उनको हमेशा पन्खा करते रहना चाहिए माताओं को अपने बच्चों के ऊपर नवज़ात शिशु एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे न कुछ कह पाते हैं न चल पाते हैं न बोल पाते हैं अच्छे से उसपर उनको ज़्यादा केयर करने की ज़्यादा जरूरत होती है इसीलिए उनके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए अपने माताओं और पिताओं को छह महीने तक उनपर छान छह महीने तक लगातार उनको अपने स्तन का दूध पिलाना चाहिए और एवं और एवं उनको छह महीने के बाद खाते खाना पीना देना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके और इससे क्या होगा कि बच्चा जल्दी से विकास पर आएगा एवं स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट होगा बच्चा जिसपर पूरा ध्यान देना चाहिए बच्चों को और और मेरी एक बुआ का लड़का था जोकि बहुत ज़्यादा छोटा था उसको भी सबसे बचाकर रखना चाहिए हाँ